जब मैं सातवीं कक्षा में था तब मेरा एक मित्र पेंटिंग विराट कोहली की पेंटिंग बनाकर लेकर आया था तब मैंने उससे पूछा की तूने कैसी बनाई क्या करा तो उसने उसकी पूरी विधि बताई थी की मैंने यह यह करके ऐसे यह पेंटिंग बनाई है तब मैंने भी ऐसा ट्राय करा था तब मेरे को मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग में आ गया तब से मैं को अच्छी पेंटिंग्स बना लेता हूँ मैंने कहीं भी मैंने कई पेंटिंग्स बनाई है जैसे एम एस धोनी की पेंटिंग बनाई है मेरा फेवरेट मेरा जो फेवरेट ऐक्टर है अक्षय कुमार उसकी भी पेंटिंग बनाई है और मेरे घर में मेरा मेरे जो पेट्स हैं उनकी पेंटिंग बनाई है